हेलौ

औ माबायदि जुथा नांगौ नोंनोलाय ज'रा बेसे नांगौ

माबा हिन्जावफोरनिया माबा लायोहाय ज'रायाव फासस' ओमफ्राय थिनस'निबो दं दुइस'निबो दं औ गोरलै गोरलैफोरनाबो आराइस'नि दं थिनस'नि दं सारिस'नि दं नों माखौ लानाय डिजेनफोरखौ नायनानै लांफैनो हागोन डिजाइन डिजाइन लायै डिजाइन दामफ्राबो नों माब्ला नायफैगोन आं दखानावनो दंखायो नै ज'राथाम लाबा खमा खमायलायगोन नायफैग्रो नायफैनानै एसे खमायनानै हरगोन आङो मानसिखौबो लाबोनांगोन नङाबा सोलाय सोल' जाबाय थागोन ना मानसिखौ लाबो लाबोदो ओमफ्राय गान्नाय होदो ओमफ्राय फसायनायबायदि लादो आंनाव जुथा गोदान सौफैगा सौफैनाय दङ मैयासो सौफैदों थाब थाब लांफैयाबा जोबगोन आरो थाबनो दा गोजां बोथोरसै नालाय बयबो बायफैयो बयबो लांफैयो औ लांफैबानो जाबाय मानसि ओं मानसिखौबो लाबोफाखानानै खेबसेनो आथिंफोरखौ गाननायलायनानै दामफोरखौ खमायलाय जागोन जरा बेसे लागोन ओं मानि थाब लांफैयाबा मालआ थाब जोबो नालाय दा गोजां बोथोर सिजेन नालाय बयबो बायसावगासिनो दङ बिनिखायनो एसे थाब थाब लांफैबानो जाबाय नांथारगौबा औ दे दोनदो दे